आं हॅलो हांव विंदा उलयता तुजें कस्टमर आं हय कशें आहात आसा बरीं हांव मुद्दम कित्याक तुमकां फोन केल्लो तुमचें कडच्यान पयर तें हांये कपडे व्हेल्ले पळय न्ही तुका खबर आसा आता आमी ऑर्डर केल्लें पय तुका हांये कपड्यांची नायटी धरल्यो त्यो चुडीदाराचे टोप आनीक लेगिंग्न्स हें मागलें पय हय पूण म्हाका तें तुयें दिला पय न्ही तें कितलें अशें ये घेतले तुका हांये चड ऑर्डर दिल्ली मात्शें तुयेन चड घातले कित्याक हय पूण तेतून म्हाका एक अशें कमी असो मेळ्ळो टोपा टोपूच हय हय हय हय आनी दुसरी म्हळ्यार कितें आसा तुका हाये कलर सांगले पळय तें कलर केन्ना सांगले पय न्ही म्हाका मात्शें लेगींग्न्स तुका मात्शे बीग सायज सांगली ती मात्शी ती एक शाॅर्ट आहा तितून कमी आसा म्हळ्यार ती एक्सेल ना आनीक हय पूण तें हायटीन कितें केली तीं हायेन तुका पळोवना न्ही हांयेन ती कस्टमराक कोणी येयल्लें न्ही तेका काडून दिली तेणे घराडे व्होरून ती कित केली पळयली जाल्यार ती तेका टायट जावपा लागली म्हुणटकच तेजें म्हाका कम्प्लेन येलें की आपूण तुजे कडेन ही मागली आनी तुयेन ही कित्याक दुसरी ये दिली अशें म्हुणून म्हटकर तुमी मात्शीं पूण ती तेचे कशें मात्शी शाॅर्ट ये मेळटा किद्याक टायट कशी पयलीच्यो आसता त्यो बऱ्यो लूज अशें आसल्यो आनी बऱ्यो आसल्यो कित्याक हाये तें हायेन तें मुद्दांम पळयली तेका घालून दाखोवपा लायली तें तें खोटे उलयता गाय म्हणून पयली हाडलीं ती तेजी सारकी आसलीं पूण तुमचीं अशें करून मात्शी किदें तरी यें जाता कांय म्हणटा हांव अशें यें जें दिवप एक आनी मात्शें रेटीक लागून तुमी मात्शे दुसरेच खंयचे घालता काॅलेटी बी तितली बरी अशीं दिसली ना ती म्हाका हय मात्शें तुमचें लक्ष दिवचें पडटा न्ही कित्याक एकदा कस्टमर भायर गेलो जाल्यार आमकां मागीर त्रास जातलो पळय कळ्ळें न्ही तुका हय आनीक ती कलर मात्शे मात्शे कित्याक हांव जे जे कलर तुमकां धाडटा विचारता कित्याक हांव विचारून मागीर जे कस्टमर्स हांव कलर आसा ना म्हणटा म्हण तेजें तें शाॅर्ट आसलें न्ही तर हांव तें हें करता तेन्ना दुसरे खेपे मात्शें यें सारकें करचें तुमी आनी हेजेर लक्ष दिवचें बरें